कहलौँ कहलौँ जे बच्चासब तङ्ग करै छै से कोनो ओकर अहाँके जिमामे अथी अइ अहाँ तऽ बुजुर्ग आदमी छिए अहाँ बुजुर्ग छिए तऽ अहाँ कने विशेष ने बुझैत हेबै बच्चाके कोना अथी करबै

अहीँ ने कहबै अहीँ ने बूढ़ पुरान छिए तऽ की बच्चाके करबै अहीँ ने कहबै हँ हँ खेलै कुदैपर जे बेसी धिआन दै छै तकर

खाइ पिएलए

आइकाल्हिके बच्चा तऽ माइ बाप माइ बापके बाते कोनो नहि सुनैलए तैआर होइ छै तऽ की करल जेतै ओकरा तहन की करल जाए ओहि बच्चाके

आओर आओर इसकुलसँ जे भागि भागिकऽ चलि आबै छै तहन की करतै गार्जन हँ तऽ माइ माइ